आमकां एक गाडी जाय आशिल्ली म्हूण आमी ऑनलायन एक गाडी पळोवपाची थारायली आनी आमी ऑनलायन पळोवपाक लागलीं पळयतां पळयतां आमकां एक स्विफ्ट गाडी दिश्टी पडली पळोवपाक खुबूच बरी आशिल्ली तिचो कलरूय बी खुबूच बरो आशिल्लो घरांतल्या सगळ्यांक ती गाडी तिचो कलर तिची स्टायल खुबूच आवडली सो आमी ती ऑर्डर केली आमकां शॉरुमा सावन कॉल आयलें की गाडी जी आसा ती शॉरुमांत अव्हेलेबल आसा आमी येवन पळोवपाक शकता सो आमी सगळीं घराकडेन साकून गाडी पळोवपाक गेलीं गाडी पळोवन आमी ती घेवनूच येवपाचीं आशिल्लीं अशें आमी थारावनूच गेल्लीं सो घरांतल्यांनी सगळ्यांनी वचून गाडी भायर भितर सगळ्याक चॅक केली पळयल्यार तितूंत आमकां नाका आशिल्ल्यो थोड्योशो वस्तू आशिल्ल्यो जशो की एसी आसून सुद्दा फेनूय आशिल्लो ती आमी वस्तू काडपाचें ठरयलें